डांस माण्हुनि जी शारिरिक और मानसिक विकास लाइ ॾाढो सुठो थींदो आहे डांस करण सां एक्सरसाइज़ लाइ एक्सरसाइज़ थींदी आहे और डांस करण सां जेतिरी बि नेगिटिविटी हूंदी आहे शरीर जी टॉक्सिंस हूंदा आहिनि सभु निकिरी ॿाहिरि थींदा आहिनि फिज़िकली और मैंटली ॾाढो रिलैक्स करण सां रिलैक्स थींदो आहे रिसर्च बि चवंदी आहे और डांस करण सां आसांजी जेतिरी बि मैंटली फ्रस्टेशन नेगटिविटी डिप्रैशन सभु दूरि थी वेंदी आहे और फिर इंसान रिलैक्स और ख़ुशी जो अनुभव कंदो आहे